हाँ हलो नमस्ते जी जी जी ठीक है हाँ हाँ सी सी टी वी कैमरा में हम देखने जा रहे हैं आपका खोया हुआ बैग मिल जायेगा जी जी हम देख ले रहे हैं मिल जायेगा तो हम आपको कॉल करेंगे जी जी हम देख ले रहे हैं मिल जायेगा तो हम आपको कॉल करेंगे

ठीक है ठीक है हम देख लेंगे हम कोशिश करेंगे मिल जायेगा तो हम आपको कॉल करेंगे मिल जायेगा जी जी

जी जी देख ले रहे हैं उसमें मिल जायेगा तो हम आपको कॉल करेंगे और घबराने की कोई बात नहीं है हम देख लेंगे हम खोज लेंगे ढूंढ लेंगे फिर उसके बाद आपको हम कॉल करेंगे जी जी हम तुरंत करेंगे

जी हाँ हाँ हो जायेगा

हम आपका देख ले रहे हैं मिल जायेगा आपका कहीं नहीं जायेगा समान कहीं नहीं खोया रहेगा उसमें दिखाई देगा मिल जायेगा जी जी अभी हम देख ले रहे हैं जी हम देख कर आपको बता देंगे आपको कॉल हम कर देंगे आपका बैग कहीं मिल जायेगा जी जी हाँ हाँ कोशिश करेंगे हम तुरंत कोशिश कर रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक